میں نے ڈرائنگ بچپن میں شروع کی تھی اور مجھے بچپن سے بہت شوق تھا اس ڈرائنگ کو کرنے میں جب میں تقریباً چھ سال کی تھی تو مجھے رنگ بھرنے کا شوق ہو میرے والد نے مجھے پہلی بار رنگی پینسل رنگین پینسل لے کر دی میں نے سب سے پہلے ایک درخت اور سورج بنایا میرے عطا سے اساتذہ نے میری حوصلہ افزائی کی اس سے میری دلچسپی میں اضافہ ہوا میں نے قدرتی مناظر بنایا بنانا شروع کی پھر آہستہ آہستہ انسانی چہرے بھی بنانے لگا لگی مجھے ڈرائنگ میں سکون محسوس ہوتا ہے میں اپنے جذبات اور خیالات تصویروں میں ظاہر کرتی ہوں میری دلچسپی بڑھانے میں تصویریں کتابوں کا بھی کردار ہے موبائل پر بھی میں ڈرائنگ ایپس استعمال کرتی ہوں میری پسندیدہ تکنیک پینسل اسکیچ میری پسندیدہ فنکار لیوناڈو اس کی تفصیل اور باریکی مجھے بہت متاثر کرتے ہیں میں بھی ایک دن ایسا فنکار بننا چاہتی ہوں اس ڈرائنگ کو کرنے میں مجھے بہت شوق تھا اور دلچسپی بھی میں ہر وقت سوچتی ہوں کہ اس ڈرائنگ ڈرائنگ صرف ڈرائنگ کروں ہر چیز ایپس انسان درخت پیڑ پودے ہر چیز کا میں ڈرائنگ کرتی رہتی ہوں اور میرے گھر والوں کو بھی یہ بہت پسند ہے میرے گھر والے مجھے سپورٹ کرتے ہیں مطلب حوصلہ افزائی کرتے ہیں اس کو کرنے میں مجھے بھی اچھا لگتا ہے اور کیا ہی بتاؤں اس کو کرنے میں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے ہر چیز کا ہر وقت میں ڈرائنگ کر کرتی رہتی ہوں پیڑ پودھے کتاب جو بھی چیز ٹول ڈیسک ہر چیز کی ڈرائنگ کرتی رہتی ہوں